आंनि नखराव बिदिनो दाउ अमा फिनानैसो बा दाउ अमा मोसौ मोसा फिनानैसो आरो बिनिफाय साबसिननिफाय साबसिन माबा आंनि नांगौ लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जाफुंसारथों होननानै आङो गोसो होनानै दाउ अमाखौ फियो आरो दाउ अमाखौ आङो जोथोन लायो जाहाथे जोथोन लानायनि सायाव थाबैनो मोनो थाबैनो खामानि जायो होननानै दिनै जोंनि राहा लामाया जेबो बिनि अनगायै गैया हिसाबै जोङो बेखौनो आसा खालामनानै जों बेखौनो जों सब समाय जों बेखौनो बेब'हार खालामो जोङो बेजोंनो दंगासिनो खाबो आरो बेखौनो लालांबावगोन जाहाथे जोंना बेबहारा मोसौ मोसा बोरमा दाउ अमा जों बेजोंनो सलिबाय थागोन जाहाथे आंनि सान्नाय लुबैनाय हास्थायफ्रा जाफुंसारथों साबसिननिफाय साबसिन साबसिननिफाय हामसिन आं खालामनो नाजाबावगोन बे दाउ अमा फिनायजों